आङो गोरलैखौ बुंग्रोनोसै लाफा ओंख्रियानो बयनिख्रुयबो गोरलैसिन लाफाखौ साइ माबा हादो हानानै सायदो सायनानै सुदो सुनानै थाव एसे होनानै संदो दसे एवनानै आरो संख्रि होदो दै होदो दै होनानै खननैसो खोबहाब्बानो बे लाफा ओंख्रिया मोनबाय आरो गोब्राब ओंख्रिया जाहैबाय नारजि ओंख्रि नारजिखौ सायनानै सोमहाब नांगौ सोमहाबनानै खनथाम खनब्रै सुखांनांगौ सुखांनानै आरो गोखाखौ जानो बायोबा रुगार नांगौ रुगारनानै आरो एवदो खारदैजों एवग्रोदो एवनानै गोबाव खोबहाबनानै जुदि खारदैया अराखै रुयाखै आरो खारदैखौ होबावदो खारदै जेब्ला रुइबाय अब्ला साग्लिदो बेखौ थिगसे साग्लिनानै जेब्ला रुइनानै गेब्लेबाय गेब्लेबा दै एसे होनानै मोजां खोबहाब बावदो रन्दैफोर होनानै खोबहाबनानै सागं सादो सागं सानानै जेब्ला गेब्ले जोब्बाय होनबा अमा बेदरखौ एवदो होसनदो होसननानै गोबाव संनानै आरो मस्ला फाथि होदो संख्रि साखिदो बानलु एसे होनांगौ आरो मस्ला फाथि सामब्राम गुफुर एसे होनांगौ नारजि ओंख्रियाव ओमफ्राय गोबाव माबानानै संनानै रस ओंखारहोनानै माबानानै साखिदो ओमफ्राय बे मोनबाय आरो गेब्ले जोब्बायबानो बे रुइबाय मोनबाय नारजि ओंख्रिया आं जेखौबो संनोलाय रोंजोबखायो रोंनाया आरो सबाय साम' साम'आथ' खननानैबो लाबोनांगौ बेराद गोब्राब ओंख्रि खन्दो सानसे सोमहाबदो सोमहाबनानै अखानायै बोखांदो बोखांनानै दाखोन गारदो सायदो आरो हुदो हुनायावनो बिराद गोबाव लायो लेबु होनानै माने बेखौ हु माबा नांगौ सोमहाबनांगौ मैलाखौ खारहोनो थाखाय ओमफ्रायसो बेखौ एवनानै थाव होनानै बानलु सामब्राम होनानै एवनांगौ एवनानैसो गोबाव एवनानै जेब्ला दैया रानजोब्बाय साम'नि दैया जेब्ला रानजोब्बाय अब्ला दै होनांगौ दै होनानैसो आरो बै सबायखौ होदेरदो होनानै गोबाव संदो आरो बे सबाय माबाया रुइजासे रुबाय थादो जेब्ला सबाया रुइजोबनानै मोनबाय गन' जाबाय ओंख्रिया होनबा मस्ला होबावदो मस्ला होनानैसो आरो संख्रि साखिदो साखिनानै आरो बे ओंख्रिया मोजां रं सायस जाबायबाथाय बेखौ दुन्दिया मस्ला सामब्राम गुफुर हायजें होनानै साखिनानै मोनबा खांदो जाबाय आरो बेनो